मानवके जे विचार होइ छै ने ओ अपन अपन आचार विचार रहन सहन बेवहार अपन अपन स्तरके होइ छै तऽ अहाँ जे कतहु बाहर भीतर करै छी तऽ ओहि अवस्थामे अहाँके ढेर प्रकारके मानवसँ मुलाकात होइए तऽ ओहि मानवसँ यदि अहाँके बात करबाके या कोनो उपकार लेबाके या कोनो सहानुभूति लेबाके आवश्यकता पड़ैए तऽ अहाँ हुनकालग व्यक्त करै छी यदि ओ अहाँके नहि बुझाके नहि कहिके नहि रास्ता दिखाके ओ अहाँसँ खिन्न भऽ के अहाँके अनादर करैए

तऽ अहाँ ओकरा अपना जीवनमे की सोचै छिए जे हम जेँ एकरालग गेलहुँ तेँ ने हमरा एहन तरहके अनादर भेल लेकिन जाइसँ पहिने तऽ ई चीज हम नहि सोचलिए तऽ कतहु जे अनादर भेटै छै तऽ अनादरे आदरके मूल पूँजी छिए जेना कहै छै असफलता ही सफलता की कुञ्जी है जाहि चीजमे अहाँ असफल नहि भेलिए लगातार सफलते प्राप्त कएने गेलिए तऽ अहाँके ओतेक अनुभव नहि भेल अहाँके अनुभव करैलए एकाध बेर असफलता जँ प्राप्त भऽ जाइए तऽ अहाँ बुझिऔ ओकर वास्तव सफलताके अर्थ बुझै छिए बचलै बात अहाँ पहिनहि कहलहुँ जे कोनो भी व्यक्तिके द्वारा कएल बेवहारके अहाँ गलत रूपसँ नहि लिअ अहाँ हर समय ओकर बेवहारके सकारात्मकमे लऽ जाउ बेवहार सकारात्मकमे राखबै तऽ अहाँके मोन बुद्धि विवेक अहाँके सकारात्मके दिशा देत देत जँ अहाँ ओकरा निषेधात्मक रूपमे लेबै तऽ अहूँके गुस्सा आबि सकैए अगर ओ अनादर केलक तऽ अहाँ ओकरा मारि बैसबै अगर ओ अहाँके किछु कहैए तऽ ओहिसँ बेसी अपभ्रन्श शब्द अपने अहाँ कहि देबै तऽ अहाँके सबसँ पैघ निर्भर करैए जे अहाँ कोनो बातके कोना लेलिए पहिनहि कहि देलहुँ वर्णन हम कऽ देने छी जे गलत रूपमे लेबै तऽ गलत रस्ता देखार पड़त सही रूपमे लेबै तऽ अहाँके निश्चित रूपसँ हम कहै छी जे अहाँके सहिएटा रास्ता देखार पड़त तेँ मानवके अपनापर भरोसा करना चाही अपनापर विश्वास रखना चाही अपन कर्तव्यके देखना चाही नहि कि कखनो दोसरके देखी दोसरके टेटर ओ देखै छै जे अपन टेटर नहि देख सकलै कहिओ

जे अपन टेटर देख लेलकै वएह व्यक्ति महान होइ छै वएह व्यक्ति आगाँ जाइ छै वएह व्यक्ति सफलताके अन्तिम शिखर तक पहुँचै छै